पंजुवीह डिसंबर ॿ हज़ार टे टीह मार्च उणिवीह सौ छावंजा पंद्रहां जनवरी ॿ हज़ार नव अक्टूंबर उणिवीह सौ नवे हिकु जुलाई ॿ हज़ार चोॾहां